हमर क्षेत्रमे बैँक आओर बीमा एजेन्सीके सम्बन्धमे प्राइवेट काम छै सभ बैँकमे नोकरी करैके पसन्द करै छै आओर बीमा एजेन्सी सबमे भागदौड़ जादा रहै छै एहि दुआरे कम लोक बीमा एजेन्सीमे काम करै ले चाहै छै सरकारी बैँक भी छै प्राइवेट बैँक भी रहै छै सरकारी बैँकमे लोक जादा पसन्द करै छै काम करै ले ओहिमे तनखाह जादा रहै छै आओर प्राइवेटमे कम रहै छै तनखाह हमरा तऽ जब मौका मिलत तऽ हम बैँकमे सरकारी बैँकमे नोकरी कै सकै छी आओर चाहब आइकाल्हि तऽ बैँकोसब प्राइवेट भऽ रहल छै ओकर बाद नोकरी बैँक सरकारी बैँकमे भी प्राइवेट आदमी काम करै छै लोन दिआबैमे काम करै छै ओकरा अलग कमीशन बनै छै किछु आदमी कमीशनपर काम करै छै ओकर बाद हमर क्षेत्रमे तऽ बैँक दूर यऽ गाममे एगो बैँक यऽ ग्रामीण बैँक आओर दस किलोमीटर दूर यऽ रानीगञ्ज वहाँपर कएटा बैँक यऽ एस्टेट बैँक यऽ इलाहाबाद बैँक आब तऽ इण्डियन बैँक भए गेल यऽ